नमस्ते सर कह रहे थे रोकिये भूख ऊख लगी है खाना वाना खाने के लिए बच्चे भी भूखा है अच्छा अच्चा भूख बहुत ज़्यादा लगी है भूख बहुत ज़्यादा लगी है

लड़का भी भूखा है क्या करेंगे समझ ओ समझ भी नहीं रहा है क्या करेंगे और यहाँ कुछ है यहाँ पर कुछ मिल भी नहीं सकता है जो जो कुछ मिल जायेगा यहाँ पर तो यहाँ मिल भी नहीं सकता है ना कुछ कुछ भी ऐसा कोई है भी नहीं साथ में और जो है यहाँ अगर और देखिये कहीं अगर हो रहा है तो रोकिये कहीं पर जो है वो नाश्ता पानी करने के लिए भूख लगी है तो प्रणनित गर्मी तो ही रही लेकिन पेट पेट भी तो चूहे दौड़ रहे ना

और हम हम रोक लेंगे हमारा बच्चा नहीं रुकेगा ना मैंन चीज तो ये है दिक्कत ये आ रही है वो रो रो वो रो भी रहा है क्या करेंगे बताईये यहाँ पर

तो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट लगेगा लेने में कितना समय लगेगा पाँच मिनट के अंदर में ले लेंगे फिर तुरंत बीच कुछ नहीं होगा नहीं नहीं देखिये कहीं पर रोकिये देखिये जो कुछ पाँच पाँच मिनट के लिए बी बच्चा नहीं रुक रहा है मैन चीज ये है मैं तो भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ उसके भी चूहे दौड़ रहे है बिल्कुल उनसे बोलेंगे कि भैया रुक जाईये दस मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए क्या दिक्कत है माहौल उहौल कुछ नहीं खराब होगा सब एक जैसे ही तो है अपने उल्टा सीधा थोड़ा बहुत तो समझिये समझा रहे है नहीं मान रहा वो रोए जा रहा है सीधे क्या कर सकते हैं बोलिए नमस्कार